मां सभिनी खां वधीक गाउन ऐं ब्लाउज ऐं पेटीकोट ईअं सिबिया हुआ ऐं सभु सुती कपिड़े जा ई हूंदा पेटीकोट त जीअं सूती जा ऐं ब्लाउज त अस्तरनि वारा घणा ई सुभिया आहिनि ऐं बाक़ी लेसियूं विझी करे डिजाइन ठाहीण ऐं अलॻि अलॻि तरह जा गोटा विझण ब्लाउजनि में ईअं असां ॾाढी सिलाई कई